दस हज़ार नौ सौ पाँच पाँच नौ हज़ार आठ सौ तेरह तीन हज़ार पाँच सौ दस सात हज़ार आठ सौ चार छ हज़ार चार सौ तीन